सृष्टिसँ लऽ के अखन तक सब दिन दुनिआ विकसित होइते रहले कहियो आध्यात्मिक विकास रहै कहियो भौतिक विकास रहै कहियो आदिदेवीक विकास रहै विकास के गति कहियो नहि रूकलै हमसब इतिहास मे पढ़ै छियै वेद पुराणसँ लऽ कऽ अखन तक इतिहास मे से आधुनिको इतिहास के देखै छियै एहिसॅं पहिले सृष्टिसँ लऽ के अखन तक से लोकतंत्र बहुत कम ठाम रहै वैशाली मे रहै आइसँ दू अढ़ाई हजार वरष पहिले तकर बाद सम्पूर्ण विश्व मे राजतंत्र रहै एकटा ढंग से अपन चलैत रहै ओहो मे से अस्त्र शस्त्र के विकास होइते रहलै पौराणिक जुग मे अस्त्र शस्त्र के दोसर ढंग से विकास होइ आधुनिक जहिया होइत रहले विकसित होइत गेलै सब दिन जे आधुनिक समय रहै जे काल के लेल ताहि मे कतौ ने कतौ से इम्प्रूव्मेंट सब विधा मे होइते रहै खान पान के विधा मे एमहर एक डेढ़ सए वरषसॅं बहुत बेसी परिवर्तन भेलै हँ आओर विकास तऽ मूलभूते आवश्यकता छै जे आहार निद्रा भय मैथुनं च सामान्यमेतत् पशुभिर्नराणाम् ई जे चारू चीज छै ई तऽ मूलभूत छै एहिमे की विकास की हरास हँ स्वास्थ्य के दृष्टिकोणसँ ह्रास भेलै हन किए ततेक से भौतिक खाद्य पदार्थ उपस्थित छै तते एंटीबायोटिक खुआओल जाइ छै लोक के जे अपन जे की कहबै जे पर्सनल इम्यूनिटी छै से ओहि कारण से भेट रहले एकरा अहाँ विकास कहियो या जे कोनो परिवर्तनक नाम दीअ अणु बम बनलए पहिनो रहै अणु बम ब्रह्मास्त्र रहै आब ओकर नाम बदैल गेलै एतबा अंतर छै